میرے علاقے میں روایتی کھیل ویسے تو فٹ بال ہے اور جتنے بھی لوگ آپس میں رہتے ہیں اس میں سے ہم دو ٹیم بنا لیتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور دونوں طرف گول پوسٹ ہوتا ہے ایک ایک گول کیپر ہوتے ہیں دونوں طرف اور دونوں ٹیم آپس میں کھیلتی ہے اگر ایک ٹیم نے دوسرے طرف نیٹ میں بال پاس کروا دیا تو ان کا ایک پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح سے گیم چلتا رہتا ہے جس نے زیادہ گول کیا وہ جیت کا حقدار ہے اس کو انعام ملے گا ٹھیک ہے تو ہمارے علاقے میں روایتی کھیل فٹ بال ہی ہے اور اس کو ہم لوگ بہت ہی چاؤ سے کھیلتے ہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے